हैल्लो हां जी हां जी अच्छा अच्छा अच्छा हां जी अच्छा अच्छा अच्छा तुस ते बड़े बधिया जगह् आए ओ मैड़म साढ़ा चिनाव दरिया दे कंढे शैह्र ऐ इन्ना सोना छोटा जेहा सब तूं पैह्ले साढ़े अखनूर दी खूबसूरती ते चिनाव दरिया कन्नै गै औंदी ऐ आ तुस सब तूं पैह्ले साढ़ा जेह्ड़ा जिया पोता घाट ऐ उत्थै म्हाराजा हरिसिहं दा राज तिलक होए दा ऐ ते उत्थै तुस जाई सकदे ओ उत्थै तुस जाई सकदे ओ उत्थै जिया पौता घाट कन्नै गे इक पांडव गुफा ऐ ओह् बड़ी ऐतिहासिक गुफा ऐ हून ओह् बंद होई गेदी ऐ लेकिन ओह् बड़ी ज्यादा प्यारी गुफा ऐ आखदे न इद्धरुं पांडव होर निकले हे कश्मीर जाइयै निकलदी ऐ इसकरी ज्यादा अंदर जान नीं दिंदे हैन लेकिन ओह् गुफा बी बड़ी ऐतिहासिक गुफा ऐ इत्थै पांडवें अपनी रैस्ट कीती ही आखदे आनियै हां जी हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल हां जी ओह् बड़ी खूबसूरत जगह् बड़ी मानता आह्ली जगह् ऐ कन्नै तुस अग्गै जाह्गे उत्थै साढ़े पुराने पुल न उत्थै कन्नै गै इक वुद्धिस्ट साइट खुल्ली दी ऐ नमीं एक्च्यूलि खुदाई करदे बेल्लै कुिछ अंश लब्भी गे दे न हड़प्पा सिवलाइजेशन दे ते उद्धर दलाईलामा होर बी आए हे हां जी हड़प्पन सिवलाइजेशन दे अवशेश ही न जेह्ड़े ओह् लब्भे हे उद्धर तां करियै आए हे हां जी तां करियै ओह् साइट बी बड़ी प्यारी जगह ऐ दिक्खने आह्ली अंबारां आह्ली साइड अंबारां अगर तुस मेन सिटी च जागेओ ते अंबारां बस्स इ'यै अट्ठ दस किलोमीटर दूर ऐ बड़ी दूर नीं ऐ आटो रिक्शा किश बी नार्मल रिक्शा करियै तुस जाई सकदे ओ बस्स दस मिनट लग्गने तुसें गी बद्ध थमां बद्ध हां जी हां जी आटो बगैरा लब्भी जंदे न ते इक बड़ा ऐतिहासिक जगह् ऐ साढ़ा कावेश्वर मंदर ऐ जेह्ड़ा बड़ा मश्हूर ऐ हांऽ हां जी हां जी ओह् बहुत सुंदर मंदर ऐ द्वापर युग दा साढ़ा आप शंभू मंदर ऐ शिवजी भगवान दा हां जी हां जी हां हांऽ नेईं नेईं अखनूर च पंज छे जगह् न बड़ियां ऐतिहासिक ते बड़ियां मश्हूर जगह् ऐ उत्थै जरुर चक्कर मारना ऐ तुसें हां जी हां जी ओह् बी बड़ी सोह्नी ऐ जगह् में तुसें गी बिल्कुल स्हेई ते नेईं दस्सी सकदी पर दस पंदरां मिनट ते लग्गी जाने न हां जी हां जी ओह् न बल्ले दा बाग ऐ बल्ले दा बाग उत्थै जेकर तुस आखगे बल्ले दे बाग जाना ऐ ते तुसेंगी कुसै ने पजाई देना हां जी हां जी हां जी हांऽ हां जी हां जी हांऽ नेईं नेईं तुस गुरुद्वारा बी उत्थै जिसलै तुस जियो पोता क्रास करगे न ते उत्थै कन्नै गेै लब्भी जाना ऐ तुसें गी गुरुद्वारा ते कन्नै साढ़े ब्राह्मणें दे सब तूं बड्डे गुरु न जेह्ड़े परशुराम न उं'दा मंदर ऐ उत्थै गुरुद्वारे कन्नै हां जी हां जी बहुत सोह्ना तां इस्सी आखदे न अक्खियें दा नूर अखनूर दा नांऽ जेह्ड़ा पेदा ऐ अक्खियें गी ठंड पेई जंदी ऐ नेईं नेईं तुस इक दो हांऽ गुरुद्वारे मंदर मस्जिद सबकिश ऐ इत्थै तुस पक्का सारी जगह् तुस इक्क इक्क बारी जाइयै दिक्खी आओ तुसें गी बड़ा ज्यादा सोह्ना लग्गना ऐ दरिया दे कंढे बैठ गे तुस पैर पागेओ साढ़े चिनाव च तुं'दी सारे शरीर दी गर्मी ऐ जेह्ड़ी ओह् उतरी जानी ऐ इन्नी गर्मी च जेल्लै ठंडी ठंडी हवा चलदी ऐ हां जी तुं'दी सारी टैंशन मुक्की गेई ऐ तुसें गी बड़ा रिलीफ मिलना ऐ

हां जी कोई गल्ल नीं एह् ते साढ़ी खुशनसीबी ऐ हां जी हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल मैड़म तुस पक्का जाएओ हां जी कोई गल्ल नीं कोई गल्ल नीं तुस अग्गे पिच्छे बी लोकें कन्नै करेओ साढ़े अखनूरै दे लोक बड़े चंगे कुसा कन्नै बी गल्ल करगे कुसै गी बी किश पुच्छगे ते सारें बड़ा मिट्ठे बोलना हां जी हां जी पक्का तुस शैल करियै टाइम कडि्डयै सारी जगह् घुम्मी आओ कोई गल्ल नेईं ओके मैड़म